ہیلو گڈ ایوننگ سر سر میں آپ کا نام جان سکتا ہوں سر میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں یس سر سر کیا آپ کو نیوز پیپر کی ضرورت ہے سر کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کون کون سے نیوز پیپر یوز ہوتا ہے کیا سر مجھے بتا سکتے ہیں آپ ڈیٹیل میں مجھ سے یس سر اچھا سر تو سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سر آپ کو ان تمام نیوز پیپروں میں سب سے اچھا رسپانس کس میں ملا یعنی آپ کو پڑھ کے اچھا لگا سب کے ذیلی عنوانات کو الگ الگ عنوانات ہوتے ہیں تو آپ کس اخبار کی طرف آپ کو رجحان زیادہ ہے سر اچھا سر ہاں انقلاب دراصل سر انقلاب جو ہے ان کے انتخابات بھی اچھے اچھے ہوتے ہیں اور یہ قومی عالمی اور اقوامی خبریں بھی شائع کرتے ہیں اپنے اس میں اور مطلب عنوانات بھی ایسے ہی ذیلی عنوانات ڈالتے ہیں کہ بس ناظرین کھنچتا چلا آئے تو سر تو سر میں یہ کہہ چاہتا ہوں کہ سر تو وہ تو میں وہ تو میں آپ کو ڈلیور کر ہی دوں گا انقلاب ہے سہارا جیسا کہ آپ نے کہا تو سر کیا میں اور کوئی نیوز پیپر آپ کو ڈلیور کر سکتا ہوں سر ہمارے پاس اور آپشن میں بہت ہیں دا ٹائمس او دا ٹائمس ہے دا ہندو ہے ہندوستان ہے دا ٹائمس آف ایکسپریس ہے کئی نیوز پیپر ہیں سر یہ سب سر دراصل ایکچولی سر یہ سب دا آف دا ہندو ہے ٹائمس آف انڈیا ہے اسی طرح سہارا ہے ہندوستان ہے سر یہ سر یہ سب نیشنل نیوز پیپر سر ہیں اگر آپ سر میں آئی ہوپ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نیوز پیپر کو پڑھیں گے تو کافی آپ کو معلومات حاصل ہوں گی سر اوکے سر میں جو آپ نے کہا اس کو بھی اور اس کے علاوہ جو میں بتایا ان نیوز پیپر کو آپ کے یہاں ڈلیور کرتا ہوں سر اوکے سر اور کوئی ہیلپ تو نہیں سر تھینک یو سر ہیو اے نائس ڈے سر تھینک یو